یقیناً تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ اور قومیں ہیں جنہوں نے لڑائیوں کا حصہ بن کر مختلف علاقوں میں ہجرت کی مثال کے طور پر ہجرت مدینہ پیغمبرِ اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تاکہ ظلم و ستم سے بچ سکیں اور اسلام کی تغلیب کر سکیں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے مصر سے کنعان کی طرف ہجرت کی تاکہ فرعون کے ظلم سے نجات پا سکیں منگول حملے چنگیز خان اور اس کے جانشینوں کے حملوں کے دوران وسط ایشیا کے بہت سے لوگ اپنے علاقوں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے سلطنتِ عثمانیہ عثمانی ترکوں نے اناطولیا ترکی سے یورپ اور مشرقی وسطی کی طرف ہجرت کی اور ایک وسیع سلطنت قائم کی قیامِ پاکستان انیس سو سینتالیس میں برِ صغیر کی تقسیم کے دوران مسلمانوں نے ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی تاکہ ایک آزاد ریاست میں بس سکیں یہ مثالیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ کیسے لوگوں نے مختلف ادوار میں لڑائیوں اور تنازعات کی وجہ سے ہجرت کی